मुंहिंजो पसंदीदा रूट पार्क में जेके ट्रैक ठहियलु हूंदा आहिनि उन ते दौड़ण जो मनु थींदो आहे उन में असांखे साथी बि मिली वेंदा आहिनि जंहिंमें दौड़ण में कोई दिक़त न थींदी आहे ऐं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे दौड़ में मज़ो बि ईंदो आहे ऐं दौड़दा बि रहंदा आहियूं असांजे गांवनि में घटि में घटि पंज किलोमीटर जो रन ठहियलु आहे असांजे घर खां लॻभॻि ॿ अढाई किलोमीटर परे आहे जाते असां पंहिंजे साथियुनि सां गॾु दौड़ण वेंदा रहंदा आहियूं जंहिंमें असांखे डुकण में कोई बि दिक़त कोन थींदी आहे